ॻाइण सां गॾु ॻाइण जा साधन जीअं त बाजो ढोलक तबलो झिंझुणु झंकार छाए छॾींदो आहे ॼणु ॻाइण में लुत्फ़ु ई अलॻि आहे ॻाइण में ॾाढी मौज अची वेंदी आहे अगरि ये असांखे साज़ मिली था वञनि त मना क्या बात है अहिड़ी मौज थी अची वञे जो ॻाइण जो असली आनंद थो मिली वञे इन करे ॻाइण सां गॾु अगरि इहे साज़ मिलन त ॾाढो आनंदु ॾाढो लुत्फ़ु थो अचे त गॾो गॾु इहे साज़ हुजण खपनि जीअं अञां वधीक मौज अचे ॻाइण में आनंदु अचे ॻाइण में माण्हू खोइजी वञें त ॻाइण में ख़बर ई न पवेसि त मां कहिड़ी दुनिया में पहुची वयुसि त अहिड़ी मौज इहे साज़ हूंदा त ज़रूरु मिलंदी ऐं सिंधी साज़ सिंधी भजन माना क्या बात है सिंधी भजन सां गॾु असां ॿिया बि गीत ॻाए सघूं था ॻाइण में ॾाढो आनंदु थो अचे ॾाढी मौज थी मिले